اردو زبان سنسکرت یا انگریزی سے اس طریقے سے متاثر ہوئی ہے کہ بہت سارے الفاظ سنسکرت کے اردو زبان میں مستعمل ہیں اور وہ ایسے کہ جب شروع شروع میں یہاں پر زبانیں آئیں لوگ آئے باہر سے تو وہ اپنے ساتھ اپنی زبان بھی لائے اور اس کے بعد ایک طریقے سے لوگوں کا اور وہ لوگ جو زبانیں بولتے تھے ان کا ایک طریقے سے جڑاؤ ہوا آپس میں وہ لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوئے تو جہاں پر انہوں نے اپنی تہذیب و ثقافت کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا وہیں پر انہوں نے اپنی زبانوں کو بھی شیئر کیا اسی طریقے سے انگریزی سے یہ زبان اس طریقے سے متاثر ہو سکتی ہے کہ جب یہاں پر انگریز آئے تو انگریز چونکہ انگریزی بولتے تھے انگلش بولتے تھے اس لیے جب وہ یہاں آئے تو وہ انگلش کے بہت سارے الفاظ اپنے ساتھ لائے انگلش زبان کو یہاں لائے اور جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں وہ زبان بھی یہاں پہ آئی اور لوگوں نے اس زبان کے کچھ الفاظ یا اس کے کچھ محاورات کو ایکسپٹ کیا تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اردو زبان کا سنسکرت یا انگریزی سے متاثر ہونے کے سلسلے میں یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں